بیشک بالیووڈ ٹالیووڈ نے ہندوستان میں ہر جگہ فیشن رجحانات کو متأثر کیا ہے جب تک ان میچوئرڈ تھے تو اس وقت امیتابھ صاحب کی پکچر دے دیکھے تھے طوفان ہوگئی عجوبہ ہوگئی شہنشاہ ہوگیا طوفان میں عجوبہ میں جو امیتابھ صاحب چشمہ لگائے رہتے تھے وہ چھوٹے تھے تو پہن کر گلیوں میں گھومتے ان کے جیسے نقل کرنے کی کوشش کرتے تیر مارتے شہنشاہ جیسے ہاتھ میں چین لگا کر اور ان کے اسٹال اسٹائل کرتے تھے ان ان کے جیسا ڈائیلاگ بولنے کی کوشش کرتے تھے اور ٹالیووڈ کا اتنا اس وقت کریز اور اتنا رجحان نہیں تھا تو ان سب کا زیادہ پکچروں کا بالیووڈ کا زیادہ وہ تھا دبدبہ تو ان سے ہی زیادہ یہی سب پکچریں زیادہ دیکھا کرتے تھے ٹی وی پر ہوگیا آجو باجو پڑوس میں گھر ٹی وی رہا کرتی تھی وہاں پر چلے گئے کہیں پر چلے گئے تو زیادہ پکچریں دیکھنے کا موقع تو نہیں ملتا تھا چنندہ پکچریں جو بھی دیکھی ہوئی ہے اس وقت ان کے جیسا کرنے کی کوشش کرتے تھے پھر میں نے پیار کیا بھی آئی سلمان خان نے جو جیکٹ پہنا تھا اس کا بھی بہت کریز ہوا تو اس کے جیسی جیکٹ پہن پہن لے کر پہن کر تھوڑا بہت کر لیا کرتے تھے اس وقت بھی ٹالیووڈ کا اتنا کریز اور اتنا وہ نہیں تھا اور پکچریں دیکھنا اور اتنا ویڈیو دیکھنا اتنا آسان نہیں تھا رہا سوال اب اب کی آپ کا موبائلس آ گئے لیپ ٹاپ آ گئے انٹرنیٹ آ گئے تو بہت آسان ہوگیا پکچریں دیکھنا اور ویڈیو دیکھنا اور ابھی تو بہت سارے بچوں کو دیکھتے ہی ہیں ہم یار باہوبلی کے جیسے ایکٹنگ کرتے ہیں اپو راجہ بنتے ہیں ڈرامہ وغیرہ میں اکثر کوسٹیومز وغیرہ پہنتے ہوئے دیکھا ہوا ہے تو ایسے کپڑے تو متأثر کرتے ہی ہیں اور ہیئر اسٹائل تھوڑا بہت رکھ لیا بازیگر کی جو کیپ تھی اپنا شاہ رخ خان نے جو پہنا تھا تو وہ ہے اور اپنا لڑکی ہے کیا رے بابا جو پکچر تھی لاڈلا اس میں جو امیتابھ نے وہ کیپ پہنا تھا تو اس طریقے سے کوسٹیوم وغیرہ اور جو اسسریز ہے گوگلس وغیرہ ہے بازیگر کے گوگلس ہیں کیپ ہیں ایسے بہت ساری چیزیں جو اب تک ان میچوئرڈ تھے تب تک کئے تھے